तऽ ई हॉस्पिटल एगो खुलि जेतय बढ़िआँ सनक तऽ खूब गरीब लोकके खूब बढ़िआँ होतय जनु एगो सरकारी हॉस्पिटल छै ओइमे आदमी जु जुटय छै महातवर गरीबसब भीड़ लगल रहय छै दू रुपैआ खातिर लए जकर भाग बढ़िआँ रहय छै बचय छै जकर भाग नहि बढ़िआँ रहय छै मरि जाइ छै तब जल्दिये लोगके भागय पड़य छै हॉस्पिटल प्राइवेट प्राइवेट भागय पड़य छै उएह जे की कहय छै दूर छै दूरमे गड़ी लए कऽ जाहो गड़ी लअ कऽ आबहो जकरा गाड़ी नहि छै की करतय गरीब लोग आओर जेकरा गाड़ी छै जाइ छै अपन उड़ल आबय छै आओर जकरा गरीब लोकके गाड़िये नहि छै खोजैत रहय छै अइतय ओटोवला तब जेबय ओटोवला अइतय जाहि घण्टामे ताहि घण्टामे आदमीये खतम भए जेतय ने आदमीके की कहय छै गाड़ीके उपाय छै आओर ने आदमीके पैसाके उपाय छै कर्जा उठा उठाकऽ देखबऽ कर्जा उठा उठाकऽ खा कमबैयोवला बढ़िआँ रहय छै तबने कमबैयोवला जब गिर जेतय तऽ गरीबलोक की करतय की खेतय ओ गरीब लोकके की एगो उपाय छै बढ़िआँसँ लोक हॉस्पिटल एगो बगलमे खुलि जेतय रऽ उएह हॉस्पिटलमे गरीब लोक अपन खूब बढ़िआँ नामो लेतय रऽ सरकारके हँ ई खुलि गेलय देखबय छै आब नहि होइ छै तऽ सरकारोके लोग अथी करय छै बदनाम करय छै आदमी लोग सरकार बढ़बय छै कथीलिये इएह बचैये खातिर ने जे आदमी बचतय तब ने वोटो देतय देबो करतय नामो लेतय आद आदमी बचबे नहि करतइ की करतय बढ़िआँ सनक हॉस्पिटल खुलि जेतय तऽ ओइमे आदमी भीड़ होतय नाम लेतय की जे हँ की कहय छै खुलि गेलय हन फलाँ जगह खुललै हँ एगो इलाज हेबो करय छै ओएहमे लोग जेतय सरकारियो छोड़ि देतय उएहमे जेतय पैसा लगय भाय जे लगय आदमी बचतै नहि धरतीपर मे तब सरकारोके नाम लेतय आदमी बचबे नहि करतय तऽ सरकारके की नाम लेतय जे खाइयो बिना औरदा रहय छै ओइमे एकक साँझ खाइ छै एक साँझ सहय छै एक साँझ खाइ छै एक साँझ सहय छै आबय छै जे तब हम्मेआर गरीबे छियै की सिदहा पानि आबय छै तऽ खाइ छियै नहि आबय छै नहि खाइ छियै सहल रहलहुँ साँझ भोर देखबैयोके पाइ नहि रहल जते लोकके लेने छियै लोकके आशा नहि छै की देत भाय नहि देत की करबय आब सरकारे सरकार पर छियै सरकारे ने पुड़ेतय सरकार पुड़ेतय तब जेना ओरियेतै तेना लोकके देबय रहबय तब ने देबय नहि रहबय तऽ देबय कहाँसँ लोकके आशा नहि छै कि जे ई देत नहि आशा छै तब जा नहि देलियै ता लोकके आशा नहियेँ ने रहतय बीमारे लोक गिरल रहतय तऽ कते आशा रहतय लोकके आओर बीमारी छै तऽ लोकके मानल नहियेँ ने जेतय उठा उठाकऽ करबे ने करतय पेटोमे खेतय कर्जोवलाके देखतय बीमारियोवलाके देखतय पढ़ाइयोवलाके देखतय बालबच्चा पढ़यवला छै ओकरा भुक्खल नहियेँ ने रखतय जेना ओरियाइ छै तेना करय छी तऽ केने गेलहुँ अपन की कहय छै भेल गेल अपन ओएहमे डॉक्टर ओएहमे पढ़नाइ ओएहमे ई जे खेनाइ उएहमे सब किननाइ बेचनाइ सब बात होइ जाइ छै एगो कमेनहार पर कते चलतय एगो कमबयवला अपन जेना जे ओरियाइ छै करय छै नहि ओरियाइ छै नहि करय छै रहय छथिन बढ़िआँसँ रहय छै आदमी तब करय छै नहि रहय छै तऽ अपन गिर जाइ छै तऽ की करतय कर्जा उठबैये ने पड़तय अबके लोकके आशा नहि रहय छै जे नहि देत